आमच्या वाठारांत आशिकुशिच्या पर्यटन आकर्शणाचे सुवातेर सादारणपळेन पर्यटकाक वेगळो वेगळो खर्च येवं येता किद्याक वाठारांत जर पळयत जाल्या हीं पर्यटक सुवाता जीं आसा तीं खूब पयस आसा एकमेका पासून आतां जर एकादें धरण म्हणलें त्या धरणा पासून जीं अभ्यारण्य आसा तीं जवळ पास पंदरा किलोमिटर पयस आसात तशेंत थंय साकून जर आमी किल्लो म्हणत जाल्यार तो वीस ते पंचवीस किलोमिटर पयस आसात जाल्यार एखादो नवीन पर्यटक जर येलो जाल्यार तो आपली गाडी घेवन खंय ना खंय उरपाक शकता म्हणून ताका कोण णा कोण लोकल मनीस जो आसतलो तो जाय पडटलोच सादारणत तेकात जर आपली गाडी जर घेवून तो गेलो जाल्यार ताका सगळीं पर्यटकाचीं सुवाता पळोवपाचीं जाल्यार जवळ पास तीन ते पांच हजार असो खर्च येवपाक शकता तशेंस तो जर ओसो विचार करून वसत की आपूण खंयची तरी कॅब बूक करून वयतलो जाल्यार ताका सादारणपळे सात ते आठ हजार असो खर्च येवपाक शकता किद्याक खुबशीं जीं पर्यटन सुवाता आसा तेज्या भितरलें जें अंतर आसा ताका लागून तशेंच ताका सगळीं सुवाता जर पळयतलीं जाल्यार सबंद दीस लागपाक शकता किद्याक एक ह्या टोकाक जाल्या दुसरें दुसऱ्या टोकाक आसा अशें म्हणपाक येता